मैं जब भी अपना प्रदर्शन कहीं करने जाती हूँ तो उसको और बेहतर बनाने के लिए मैं अच्छे से अच्छे माइक का और अच्छे अच्छे सुविधाजनक जहाँ का इस्तेमाल करती हूँ जहाँ मुझे गाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और माइक अच्छा होना चाहिए जिसमें आवाज बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहे और मैं मिठास के लिए थोड़ा सहक ले लेती हूँ की मेरे गला का जो मेरा गला सही रहे और मैं हाथ गाते समय ज़्यादा हाथ का हाथ हिलाती हूँ और अपना सुर बैठाती हूँ